السلام علیکم ورحمتہ جی مجھے ایک فل پلیٹ بریانی دے دے دیجیے گا ون منٹ ذرا میں دیکھ لوں یہ یہ ہو سکتا ہے میرے پاس ابھی یہاں پہ میں ہوں یہاں پہ کھانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں تو اگر آپ ہو سکے تو کچھ اپنے ڈسپوزیبل پلیٹ اور چمچ اس میں ایڈ کر دیں گے تو بہت ہی بہتر ہوگا اور آپ کا شکریہ جزاک اللہ